आं बेरायनो मोजां मोनाय जायगाफोरा जाबाय इण्डियाआव बुङोबा देल्लियाव थांनो मोजां मोनो देल्लियाव गोबां नायथाव जायगाफोर दङ' बेफोरखौ नायहैनो लुबैयो जोंनि भारतनि माखासे नेरसोनफोर दङ बेफोरखौ नायहैनो लुबैयो बेनिफ्राय ओरै जयपुर जयपुराबो मोनसे मुंदांखा जायगा बेहायबो बेरायथाव जायगाफोर दङ बेहायबो थांनो लुबैयो बेफोराव थांनानै माखासे बाला हामाफोराव थां नायहैनै लुबैयो बैफोरनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव मानि मा बेफोरनि सायाव मानि बिजिरहैनो नायथिंहैनो लुबैयो आरो ओरैहाय बुङोब्ला सा सानजा भारत आव बुङोब्ला आङो अरुणाचलाव थांनो मोजां लुबै हरो अरुणाचलावबो बिदिनो बेरायथाव जायगाफोर दङ' जेरै तावां बेफोरखौ नायहैनो लुबैयो बायदिसिना नायथाव नायथाव बुस्थुफोर दं' बेफोरखौ नायहैनो लुबैयो आर ओरै बुङोब्ला भारतनि बायह्रायाव बुङोब्ला लण्डनाफ्राव थांनो मोजां मोनो लण्डनाव थांनो मोजां मोनो लण्डनावबो बे बायदिनो नायथाव नायथाव जायगाफोर दङ' जेरैहाय जों नुफेरै खोनाफेरै जायगाफोर दङ खोनबाय थादोंब्लबो नुफेरै जायगाफोर दं दा बे फोराव थांनानै बैफोर जायगाफोरखौ माने मोनथिनो लुबैयो थांनानै नायहैनो लुबैयो माबायदि बेखौ सितादि खालामहैनो लुबैयो नायनानै मोजां गोसोखांथि बिदि नायहैनो लुबैयो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोर बेबायदिनो आमेरिकायावबो थांनो मोजां लुबै हरो दा बिफोरावबो थांनानै नायहैनो थाखाय गोबां जायगाफोर दं' दा बेफोरखौ नायहैनो लुबैयो आरो थाईलेण्ड आव थांनानै बेफोरनि जानाय लोंनाय बिसिनि गाननाय जोमनाय माखासे मोनथिनांगौ बसथुफोरखौ थांनानै नायथिं हैनो लुबैयो बा बिसोरनिफ्राय सोंनानै नायनानै बिजिरनानै मानि बिफोरखौनो नाय नायनानै नायनो मोजां मोनो आरो नायनो लुबैयो